अच्छा और कौन से क्लास के बच्चे के लिए बुक लेना है चौथी कलास के लिए बुक लेना है तो हाँ तो च मिल जाएगा हमारे यहाँ

हाँ उसमें जो है आपको विषय वाइज होगा हिंदी का अलग होगा अंग्रेज़ी का होगा हिंदी अंग्रेज़ी गणित अने इस तरह से जो है सो किताबें होंगी और आपको मिल जाएगा जो उसका उसका प्राइज जो है किताब देखेंगे ना तो किताब में जो जो किताब में जो प्राइज है और उसमें हम कुछ छुट आपको दे सकते हैं जब लीजिएगा ना जब लीजिएगा तो किताब में जो जो प्रिंट होगा ना उसमें हम आपको छूट देगें जब आप आएँगे

हाँ हाँ हाँ हाँ तो छूट जो है ना सो हम उसमें दे देंगे ग़रीब आदमी हैं तो ग़रीब आदमी के लिए सिक्षा में तो ख़ास करके लोगों को छूट देना ही चाहिए हाँ नहीं दो पैसा कम कमाएँगे लेकिन ग़रीब को जैसे मदद करना चाहिए इसी लिए हम आपको छूट देंगे उसमें कोई चिंता की बात नहीं है जब आप आएँगे ना तो हम उसको आप किताब का जो भी मूल्य होगा उसमें हम डिस्काउंट कर देंगे हाँ और बोलिए कॉपी भी जो हमारे पास सब कुछ है काँपी भी है किताब भी है कलम भी है बच्चे के लिए जो भी हाँ हाँ कि हाँ हाँ नहीं तो वह जो वह रेट जो है ना वह किताब का जो जो सरकारी किताब है वह स सब जगह एक ही रेट है उसमें कोई घटा बढ़ा कर नहीं है उसमें कमिसन जो है ना माने कम करके हम दे सकते हैं हो सकता है दो पैसा हम कम में कमाएं आप से जैसे ग़रीब होने के नाते हम आपको माने कम में में करके दे देंगे उसका रेट फिक्स रहता है पुरे बिहार में

हाँ हाँ और आदमी आपको छूट नहीं देगा जितना किताब में लिखा हुआ है उतना ही में देगा लेकिन हम आपको छूट करके देंगे ताकि बच्चे आपका जो है से पढ़ सकें हमारे हमारे आपके बच्चे के पढ़ने में हमारा सहयोग हो हाँ हाँ बिल्कुल छूट देंगे जब आप आएँगे ना तो हम छूट दे देंगे और और कुछ चाहिए हाँ हाँ जब आप आइएगा ना तो आपको सब कुछ उपलब्ध मिल जाएगा पढ़ाई लिखाई से सम्बंधित जो भी होगा ना जो झोला भी मेरे पास है किताब है कॉपी है झोला है क़लम है सब है हम आपको दे देंगे उचित दाम पर हमारे यहाँ मिलता है हाँ हाँ सही सही मिलेगा आप देख करके फटा चिटा भी नहीं रहेगा हम नई किताब देंगे

चार ठो किताब मिलेगी